विज्ञान जे छै एखन बहुत तरक्की कएने छै विज्ञानके तरक्कीमे कमी नहि छै अँ जेनाकि हर जोतै ले ट्रैकटर निकालि देलकै अथी ले सबकिछु कै देलकै यऽ विज्ञान गाड़ी चलै देलकै यऽ हर घरमे मोटर दै देलकै यऽ पानीके लिए बिजली पानी बिजलीपर पिबू विज्ञानके जोड़ नहि छै विज्ञान बहुत तरहके तरक्की केलकै यऽ जाहिमे विज्ञानके सब समस्या छै गाड़ी घोड़ा हमसभ जै जै सकै छी कोनो ठाम ओ तऽ ओकरा लिए विज्ञान सब तरक्की केलकै यऽ हुनकर छै योगदान विज्ञान बहुत आगाँ बढ़ेलखिन हमसभ सब पाबि रहल छिए पम्पिन्ग पम्प सेट चलेलखिन हर ढङ्गके लोक काम कएलखिन ट्रेन तक तो विज्ञानके चलाएल ही छिए सब हुनके देन देन छिए आओर हुनकेसे सारा बात भेलै यऽ आओर विज्ञानके मोताबिक जतने भी काम छै ओ हुनकर बहुत बढ़िआँ छै विज्ञान अपन सारा चीजके करैत होएत हुनकर काम भए रहल छै आओर हुनकर हम बहुत बड़ा योगदान छै जे विज्ञान विज्ञानसे हमसभ हवाइ जहाजपर चढ़ि सकै छी सब चीजपर चढ़ि सकै छी ई विज्ञानके मोताबिक सारा काम भेलै यऽ उद्योग खोललखिन यऽ आओर उद्योगके बावजूद भी सारा मशीनरी सामान सबकिछु विज्ञानके ही मोताबिक चललै यऽ विज्ञानसे ई सबकिछु भेल छै तरक्की विज्ञानसे मिट्टीके काटैवला मशीन तैआर भेलै यऽ हर चीज भेलै यऽ हुनकर बहुत योगदान छै